मूं कुझु ॾींहं पहिरियों कुर्सी वरिती उहा कलर में सुठी आहे ऐं जॻह बि घटि थी वधारे पई आरामदायक आहे बिल्कुलु ऐं वेहणु में मज़ो ईंदो आहे हुनमें ऐं मां सभिनी खे सलाहु ॾिंदुमि त इहेई कुर्सी वठो